पुराना कैमरा आओर नया मोबाइलमे बहुत जादा अन्तर बचल नहि छै क्युकी पुराना कैमराके सब जगह लए जाल नहि जाए सकै छै लेकिन मोबाइलके हर जगह लए जाल जाए सकल छै आओर आजकल युवाके आओर अभीके लोगोके सबसँ पहिला पसन्द मोबाइल ही होइत छै फोटो घिचैला ईसलिए आदमी आजकल मोबाइलके यूज जादा करै छै मोबाइलके कही भी अपन पॉकेटमे डालके लए जाए सकै छै आजकल तऽ कैमरा भी छोटा आएल लगल छै पहिलेके कैमराके फोटो बहुत बेहतरीन आबै रहै लेकिन अभीके मोबाइलके भी फोटो बहुत अच्छा आबै छै ईसलिए आदमी कैमरासँ जादा मोबाइलके ही यूज करना ही पसन्द करै छै फोटोग्राफीके लिए पहलेके इन्सान मतलब मोबाइल कम यूज करए रहै इसीके लिए पहलेके पहले मोबाइल चलए रहै लेकिन कैमरा वाला नहि आओर अभी हर तरीकेके कैमरा वाला मोबाइल चलए छै बेहतरसँ बेहतर मोबाइल चलि रहल छै जेकरामे बेहतरीन कैमराके फीचर देल जाइ छै आओर पहलेके मुकाबले अभी मोबाइल जादा यूज हो रहल छै